असां गाइण जी विद्या पंहिंजे पिता साहिब श्री नारायण दास धनजाणी खां सिखियासीं जेके तमामु संगीत में माहिर हूंदा हुआ उहे असांखे चवंदा हुआ असुर में ॻायो त ॻायो न त न ॻायो उन्हनि असांखे बाजो वॼाइण सेखारियो तबलो ढोलक उन्हनि खे हर तरह जे म्यूज़िक ईंदो बांसुरी वायोलेन हुन खां सवाइ हू हर घर में चाहे देशभक्तिअ जा ॻाना लिखंदा हुआ ऐं ॻाईंदा हुआ भॼन ॻाईंदा हुआ सतसंगनि में वञी ॻाईंदा हुआ घर में बि असांखे सॼो वक़्ति गाइण सिखा ॾींदा हुआ कहिड़ी तरह थोरो बि सूर असांजो हिलंदो हुओ त उहो असांखे चंवदा न इअं न ॻाइबो आहे सूर में ॻायो पुट इअं न ॻायो